फरायसालिफोराव गासिबो आयदानि फोरोंगिरि थानाय जायो इंराजि आयदानिया इंराजि आयदाखौ फोरोंनाय जायो सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरिया सानखान्थि आयदानि फरा बिजाबखौ फोरोंनाय जायो बर' आयदानि फोरोंगिरिया बर' आयदानि फरा फा फरा बिजाबखौ फोरोंनाय जायो समाज बिगियाननि फोरोंगिरिया समाज बिगियाननि आयदाखौ फोरोंनाय जायो बिगियान आयदानि फोरोंगिरिया बिगियान आयदानि खौ फोरोंनाय जायो बेनि अनगायैबो फरायसालिफोरआव एनसिसि खारनाय बारनाय बादि फोरोंनाय जायो बेनि अनगायैबो ओह सावगारि आखिनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि बायदि फेस्ला दिन्थिनाय हाबाफारिफोरखौबो फोरोंनाय जायो फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिफोरा गासिबो गोरों गोजा बेनि अनगायैबो फरायनायजों लोगोसे मा होनो गियान खौरां जेनेरेल नलेज आयदाखौबो फरायसाफोरनो होफानाय जायो